अजकल्ल ते केह् होंदा कि जिसले टाइम लगदा ना इन्नै बिजी शडयूल च बंदा उसलै लिखी ओड़दा ते पैन्न पेज आह्ला ते अजकल्ल जमाना ही निं रेहा में ते केह् करनी कि अगर मिगी जिसले टाइम लग्गे ते में अपने मोबाइल च टाइप प करियै उस्सी मेल करी ओड़नी यां फिर में अपने लैपटाप च टाइप करी ओड़नी पैह्ले जमाना हा लोक पैन्न पेपर कन्नै लिखदे हे फिर उस्सी टाइप कराइयै बुक्क दी फार्म दिंदे हे यां उस्सी आर्टिकल छापदे हे लेकिन में जेह्ड़ा ना हून अजकल्ल प्रेफर करनी मोबाइल यां लैपटाप उप्पर लिखना और मैकसिमम लोक इ'यां गै लिखदे अजकल्ल मोबाइल यां लैपटाप उप्पर लिखदे फिर उस्सी अकार्डिंगली यां ते उस्सी बुक्क दी फार्म च पब्लिश करी ओड़दे यां आर्टिकल दी फार्म च पब्लिश करी ओड़दे अजकल्ल दी डेट च टेक्नोलाजी नै राइटिंग इन्नी चेंज करी ओड़ी ना कि तुस दिक्खो कि अजकल्ल साफट कापिस मिलदियां कताबें दियां किंडल गार्डन किंडर किंडल करियै है इक ना ओह् किंडल आंदा जी तुसें ओह् खरीदी लैना ते बुक्स डाउनलोड करी लैनियां ओह्दे च तुस उत्थे कताब दी कताब पढ़ी लैन्ने अजकल्ल ते कोई वी कताब दिक्खो ओह्दी पी डी एफ आई गेदी बच्चे बी अजकल्ल केह् करदे कताबां खरीद दे हैनी पी डी एफ लैंदे डाउनलोड करदे यां मोबाइल च पढ़दे यां फिर लैपटाप च पढ़दे टेक्नोलाजी नै इन्ना ओह् करी ओड़ेआ ना कि इक टाइम आना मि ते लगदा पेपरलैस्स वर्ल्ड होई जाना कि हर चीज थोआड़े मोबाइल हर चीज थोआड़े लैपटाप च इन्नी जैदा मतलब हर चीज लब्भनी कि थोआनू शायद और शायद ना गोरमैंट डाक्यूमेन्ट्स च वी पेपर्स हैनी लब्भने हर चीज थोआनू लैपटाप च हर चीज थोआनू कंप्यूटर च लब्भनी ते इस करियै हून इयै ऐ कि लोक आखदे कि चलो ठीक ऐ जिसलै टाइम लग्गेआ कुत्थे पैन्न कापी पैन्न पैंसल तुपदे रौह्ना चलो जी मोबाइल ते अजकल्ल हर बंदे ते हत्थ च न ओह् उस्से नै मोबाइल लेआ टाइप कीता ते चलो जी हून दिक्खो किन्ने मेरे इक दो कलीग न जिनैं कताबां छापियां निं इयां निं छापियां उ'नै सिर्फ लिखियां साफ्ट कापी बनाई ओह्दा साफ्ट वर्जन तेआर होया ते ऐमजान च सैंड कीती ऐमजान आह्लैं उस्सी पेपरबैक पब्लिश करियै आखदे ओह् पब्लिश करियै ते साफ्ट कापिस हार्ड कापिस ओह्दियां कियां एह् कियां होया इस्सै वजह कन्नै कि टेक्नोलाजी नै डेवलपमैंट इन्नी डेवलपमैंट होई टेक्नोलाजी च लोकें गी लग्गेआ कि आस्ता आस्ता आस्ता हून पैन्न पेपर दा कम्म ही मुक्की जाना